आंनि मोजां मोनसिननाय बोथोरानो जाहैबाय दैज्लां बोथोर दैज्लां बोथोरखौ मोजां मोनसिननायनि जाहोनानो जाहैबाय जेरै जोङो दैज्लांनि अखा हादैजों एबा अखानि दैजों जोङो जोंनि जानाय आदार जि माइ आबाद बेखौ जोङो गिबियाव अखानि दैजों

जेरै नांगोलजों हालिवनानै जोङो हाखौ हाब्रु खालामनानै गिबियाव खोथिया फोनानै लायो आरो खोथिया फोखांनायनि उनाव जे समाव खोथियाया जौहैगोन बे समाव जोङो खोथियाखौ फुनानै जों माइखौ गायनाय जायो माइखौ गायखांनायनि उनाव जि समाव माइया मोहैगोन फिथाइ ओंखारनानै मोनहैगोन बे समाव जोङो माइखौ मोनोब्लाथाय हानानै लाबोनानै जोङो माइखौ मारा होयो मारा होखांनायनि उनाव जे जोङो माइखौ सान्दुङाव फोराननानै जे जोङो माइनिफ्राइ माइरं दिहुनो जे माइरंखौ जोङो संनानै जि जोंनि जानाय आदार जि ओंखाम बेखौ जोङो आबुङै मोनफुंनो हायो